पूर्णियाके जलवायु ठीक छै आओर सब आओर सब आओर सब जिलाके मुताबिक ठीक छै लेकिन यहाँ पे गाछ वृक्ष कम होलाके कारण यहाँके जलवायु खराब होए गेल छै जलवायु खराब होए गेल छै जेकरा कारण बारिशके मौसममे बाढ़ बाढ़ आबै छै बारिशके मौसममे बाढ़ आबै छै सर्दीमे बहुत जादा शरद पड़ै छै गर्मीमे गर्मीमे बहुत जादा गर्मी पड़ै गर्मी पड़ै छै जकरा से जकरासँ जकरासंँ बहुत जादा हानि पहुँचै छै पूर्णिया पूर्णियाके बासी सबके आओर बाढ़ आ जाएके कारण यहाँके बहुत जादा हानि होइ छै हानि होइ छै हानि होइ छै पूर्णिया पूर्णिया बासी